हाँ जी जी जी जी जी लाइब्रेरी में तो हमारे लाइब्रोरी में तो हमको बहुत सारा किताब है सर हाँ तो आप जो विषय पढ़िए आप जो विषय पढ़िए सब विषय का जो है सो हिंदी में है मैथिली में है संस्कृत में है हाँ उर्दू में भी है आप हिंदी लेंगे या मैथिली जो भी भाषा है सब हमारे पास में एवलेबल है हाँ मैथिली हिंदी उर्दू सब भाषा का उपलब्ध है यहाँ हमारे यहाँ देखिए ऐसे टाइमिंग तो हमारा दस बजे से ले कर के चार बजे तक है तो आपके ऊपर में अनुसार है जितना जल्दी पढ़ लीजिए जी आपके ऊपर में है हाँ हाँ हाँ हाँ पत्रिका भी है हाँ नहीं करेंट वाला है पीछे वाला नहीं करेंट वाला भी आया है और पीछे वाला भी है हाँ हाँ करेंट वाला भी आया हुआ है हाँ और नया साल अभी आ गया है तो हाँ देखिए भारतीय भवन है भारतीय भवन का है यानी हमरे पास में लम सम हर ग्रुप का जो है सो है हाँ हर ग्रुप का जो है आप उनको जी जी जी जी जी बिहारी बोर्ड वाला है हाँ ये सब जो आप आइए हाँ कब से आ रहे हैं

हमारे यहाँ तो बहुत वेराइटी के पेपर हैं हिंदुस्तान हुआ हाँ हाँ इतिहास भी है इतिहास भी है जोग्रोफ़ी के भी है हाँ जो जी जी जी जोग्रफ़ी भी है हाँ हिस्ट्री भी है हाँ मैथिली में भी है हाँ हाँ हिंदी में भी है सर हिंदी में आपको जी जी जी वह भी है हम तो कहने ही वाले थे कि हर पुरान वह सब पुराना है प्रेमचंद जी वाला सब पुराना है हाँ जी जी है है है है हाँ वह भी है सर वह भी है सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वह भी है जी मुग़ल जी जी मुग़ल जी वाला जो है वह सब बहुत पुराना आइटम सब है वो सब काहे नहीं रखेंगे वो सब तो और ज़रूरी है रखना समय में जो बिटिश के टाइम में जो है हाँ जो सब हुआ था वह सो सब है हमारे पास में एवलेबल है आप सिर्फ़ आइए और जहाँ तक हो एक दो आदमी को और ले कर के आइए हाँ